मां हिकिड़ी चित्र जी टीचर आहियां मूं ॾाढी सारी चित्र ठाहियूं ऐं मां पंहिंजे गुरुअ जी चित्र बि ठाही आहे जिनि खे ॾिसी करे मूंखे पंहिंजे मथां ॾाढो अभिनव अभिमान थींदो आहे मुंहिंजे माता पिता ॾाॾा ॾाॾीअ ॾाढो ख़ुशि आहिनि ऐं मुंहिंजी हीअं कला ॾिसी करे ऐं मुंहिंजा दोस्त बि मुंहिंजा दोस्त पंहिंजे रिश्ता रिश्तेदार जी चित्र ठारहाईंदा आहियूं ऐं मुंहिंजी ग्राहक खे मुंहिंजा चित्र ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि चित्र ठाहे करे ऐं चित्र जी चित्र ठाहे करे मूं मूं ॾाढो पैसो कमाए सघां थी मुंहिंजे पंहिंजे मथां ॾाढो अभिनव अभिमान थींदो आहे मुंहिंजो हिकिड़ो इंस्टाग्राम ते पेज बि आहे मां हुन में मुंहिंजी चित्र विझंदी आहियां ऐं माण्हू ॾिसी करे हुन ते कमेंट ऐं लाइक बि कंदा आहिनि